مجھے لیپ ٹاپ خریدنا تھا اس لیے میں لیپ ٹاپ كو خریدنے كے لیے انفارمیشن گیدر كر رہا تھا اس دوران مجھے ایكس ڈیل كا ایكس پی ایس تھرٹین لیپ ٹاپ ملا جس كے اندر تھرٹین انچ كا اسكرین تھا ایک ٹیرا بائٹ كی ہارڈ ڈسک تھی اور آٹھ جی بی ریم تھا اس سے مجھے یہ پتہ چلا كہ اس كا جو اسكرین ریزولیوشن ہے وہ ہائی ڈیفینیشن ہے اور اس كمپوٹر كا اسپیڈ بہت فاسٹ ہے جب میں نے اسے خرید كر استعمال كیا تو میں اس كے اسكرین رزولیوشن سے بہت خوش ہوا كیوںكہ اس كے اندر فلم اور ٹی وی شوز بڑے اچھی طریقے سے دیكھیے جا سكتے ہیں اور كام كرنے كے لیے بھی بہت فاسٹ كمپیوٹر ہے